ओह बाइद' एह आं दाखालि मा होनो नोंनाव नायजादोंमोन्ना आङो पेसेन्ड जानानै औ ओमफ्राय दा थांफिननांगौ ना मानांगौ जेन'बा दा ना सिगांनि मुलिखौनो बायनानै जानांगौ ना मानांगौ ओह प्रब्लेमाथ' बिदिनो उदैनि गेस बिदिनो ओमफाय बिदिनो सिनस्रि सानाय मानाय बेफोरबायदि जादोंमोन आरो बेमारा मोजाङाथ' बिदिनो एसे मोजां बायदियानो मोनदोंमोन ओमफाय दा बिदिनो मोजां मोनबाबो एसे बोरैबा बोरैबा मोनबाव थाबावदों आरो दा ओंखायनो नायजाफिननांगौ ना मानांगौ ना बेखौनो सिगांनि मुलिखौनो बायनानै जानांगौ नंनानै औ बाइद'नाव फन खालामनाय जादोंमोन आरो

ओह औ औ होमबालाय जोबनायाथ' एसे एसेल'सैमोन आमफाय दा एसेल'सैमोन नालाय ओंखायनो दा खबर लाहरनाय जादोंमोन आरो औ बिदिनो सान्दोंमोन आंबो होमबालाय बिदिनो खालामसै नामा बायद' औ औ औ ओं नायजानायाथ' बिदिनो साननैसोनि उनाव थांसै नामा साननैसो डेट लानानै बिदि सानदोंमोन आरो औ औ दे औ औ होमबालाय बिदिनो जाथोंसै